जंहिंमहिल पहिरियों पहिरियों दफ़ो कोई चित्र ठाहिणु शुरू कंदो आहे त अक्सरु ग़लतियूं अभ्यास जी कमी जे करे ई थींदियूं आहिनि कंहिंमहिल लाइन टेड़ी थींदी यां अख न कंहिंजी ठहंदी कंहिंजा चप न ठही सघंदा आङिरियूं न ठही सघंदियूं यां जेके डिटेलिंग असां कंदा आहियूं उहा न थी सघंदी आहे त उन्हीअ में उन खे ॾाढी ॾुखियाई थींदी आहे ऐं उन्हीअ जो मां सलाह इहा ॾींदसि कि जेको बि कमु करियो पैंसिल सां ठाहींदो ज़रूरु उन में ग़लतियूं थींदियूं त रॿड़ सां मिटाए करे उहा ॿैर बि उन खे करे थी सघे पई ऐं इहे कम जेके आहिनि उहे अभ्यास सां ई सुठा थी सघंदा आहिनि जेतिरो अभ्यासु ओतिरी वधीक परफ़ेक्शन ईंदो आहे ओतिरो वधीक सुठो चित्र यां ड्राइंग कागर ते ठही सघंदी आहे ऐं हिकिड़ो सुठो आर्टिस्ट थियण जे लाइ हिकिड़ो सुठो आर्टिस्ट सॾाइण जे लाइ जेतिरी प्रैक्टिस हुजे ओतिरी घटि आहे जे जेसिताईं मन में विश्वास यां तव्हां जो तल्लीनता न हूंदी ध्यानु न लॻंदो तेसिताईं उहो कम खे पूरो न करे सघंदा आहियूं लेकिन जिते तव्हां मन खे पंहिंजे साधे रखियो पंहिंजे मन खे ध्यान में चित में एकाग्रता अची वई त पोइ कोई बि कम करन में ॾुखियाई न थी सघंदी आहे ऐं पोइ हिकिड़ो सुठो आर्टिस्ट ठही सघण में काई परेशानी बि नाहे